डंगर रक्खने कन्नै सानूं बड़ा फायदा ऐ जे अस अपने घर गौ रखगे जां मेहीं रखगे ते कोई बी डंगर रखगे सानूं बड़ फायदा ऐ ओह्दा कि गौ होग ते सानूं दुद्ध शैल लब्भना मेहीं होग थोह्ड़ी ओह्दी ताकतबार दुद्ध लब्भना इ'यै फर्क ऐ कि लाई लैओ कि जे थोह्ड़ा अस सानूं अस दुद्ध गवा दे ते मेहीं दे दुद्धा च बड़ा फर्क ऐ अस गवा दा दुद्ध पीगे ओह् साढ़े सेह्त आस्तै थोह्ड़ा गर्म ऐ जे झोटी दा दुद्ध पीगे ओह् साढ़े आस्तै थोह्ड़ा ठंडा ऐ ते इ'यां अपने घर रक्खने पौंदे डंगर इ'यां बड़ा रखवाली करनी पौंदी इ'यां कुसा दे खेतरे च नेईं बड़ी जान डंगर जेकर कुसै दे खेतरे च बड़ी जाग इ'यां कोई गालां कड्ढग अपने घर गै ब'न्नी रक्खनी होर कक्ख नेईं करना घाह घूह् लेई औना पौंदा शाम्मी जां कोई कम्म कम्म डंगरे दी सेवा सूवा करने पौंदी बाद च दुद्ध लाई ओड़ेओ कुदै बांदी उप्पर बड़ा फायदा ऐ सानूं जां डंगरे दा सानूं लोक डंगर खिद्दी ओड़दे खिद्दने दा सानूं नकसान ऐ अस घर रखगे सानूं बड़ा फायदा ऐ ओह्दा घर रक्खने दा कन्नै साढ़ा गौ माता साढ़ा हिन्दु धर्म ऐ कन्नै ओहदा कोई सानूं कोई साइड इफैक्ट नेईं कन्नै डंगर रखगे घर दुद्ध दद्ध पीगे कन्नै ओह् थोह्ड़ी ताकतबार होगे कन्नै सानूं बड़ा सानूं बैनीफिट ऐ कि कोई बी डंगर रखगे अस ओह्दा सानूं बड़ा बैनीफिट ऐ ते कन्नै अस अपने मतलब कि लोक खिद्धी ओड़दे खिद्धने कन्नै सानूं बड़ा नकसान ऐ जियां लोक गवा दा बच्छे बी खिद्धी ओड़दे जां गौ खिद्धी ओड़दे दुद्ध पियै ते खिद्धी ओड़ना ओह् खिद्धने नेईं चाहिदे अपने घर रक्खो खिद्धने कन्नै सानूं बड़ा नकसान ऐ खिद्धना कैंह् अपने घर रक्खियै दुद्ध पियो डंगर बड़ा सारा कम्म आंदे ते अस डंगर रखगे घर गौ हिन्दु धर्म ऐ गौ साढ़े कोई बच्छी होग चबरीऽ लग्गी जाह्ग बड़ा इ'यां मतलब बड़ा सानूं साढ़े बड़ै कम्म आने आहली चीजां ना ते लोक साढ़े केह् करदे कि खिद्धी ओड़दे ते ओहदा सानूं नकसान ऐ मतलब नुक्सान आह्ला कम्म नेईं करना सारे कोला स्हेई होई जा ते बधिया ऐ इ'यां लाई लैओ कि दुद्धै दा बड़ा सानूं फायदा ऐ दुद्धै दा सानूं एह् ऐ फायदा ऐ कि अस जेकर अपने घर रखगे दुद्ध पीगे कोई खागे पीगे ते थोह्ड़े तगड़े होगे साढ़े लोक ते इ'यां करदे कि इयां कोई बेबकूफी आह्ला कम्म करदे ओह् बेबकूफी आह्ला कम्म नेईं करो रक्खियै दुद्ध पियो जां बेचो बड़ा कम्म ऐ अज्जकल डेयरी दा बड़ा कम्म ऐ लोकें गी डेयरियां पाई दियां बाह्र जाइयै दुद्ध दिंदे लाई लो सानूं बड़ा बैनीफिट ऐ हिंदु धर्म ऐ कोई डंगर खिद्धना नेईं चाहिदा दुद्ध सकाई गेआ उसी खरीदो खिद्धना नेईं चाहिदा मतलब इ'यै ऐ कि अपने घर रक्खो ओह्दा मतलब एह् ऐ कि सानू कोई बी बैनीफिट बड़ा बैनिफिट ऐ कोई बी चलो डंगर घर रक्खो दुद्ध पिओ बेचो अज्जकल डेयरी फार्म पाए दे लोकें बड्डे बड्डे ओह्दे बिच्च दस पंदरां गवां रक्खी दियां होन ते सानूं ओह्दा बैनीफिट ऐ अस दुद्ध लैगे फ्ही जाइयै अस बेचगे अस जम्मू कश्मीर बिच्च इसलै दुद्धै दा बड़ा बैनीफिट ऐ दुद्ध साढ़ा इसलै आखदे लोक कि बाह्र गल्लां करदे कि पानिया कोला दुद्ध कोला पानी मैंह्गा बाह्रले देश कन्ट्री च मगर नेईं साढ़े जम्मू आह्ले लोक बडे समझदार ऐ सोचना चाहो ते बड़ा किश होई जंदा मगर नेईं ऐसा कम्म करना नेईं ते घर रक्खियै ओह्दा सानूं बैनीफिट गै ऐ मतलब आखने दा एह् ऐ कि अज्जकल डेयरी फार्म पाए दे सारें दुद्ध दद्ध लोक बेचा दे पैहे कमा दे फिर बाह्र जा दे फिर ओह्दे बाद च केह् बोलदे जेकर कोई बीह् लीटर लेग दुद्ध पंदरां लीटर लेंगन दुद्ध ते ओहदा सानू बेनीफिट गै इसलै चाली रपेऽ किलो दुद्ध चला दा चाली रपेऽ किलो दुद्ध चला दा पंजाह् बी चला दा केईं लोक पचुंजा बी देआ दे ते मेहीं दा दुद्ध चला दा इसलै स्हत्तर बी चला दा सट्ठ बी चला दा ते जे अस फैट उप्पर लेइयै जागे दुद्ध जेह्ड़े बाह्र अमूल आह्ले दी कम्पनी जां कोई बी फैट नुआढ़ी कड्ढगे ओह्दा सानूं थोह्ड़ा बैनीफिट ज्यादा ऐ लोकें दे घर देने कोला इ'यां लोकें गी दुद्ध देना लोक गल्लां करदे ओह् ते सानूं नकसान ऐ ओह्दा फायदा नेईं कोई मतलब आखने दा एह् ऐ कि उस चीज दा सानूं बेनीफिट नेईं ऐ अज्ज दा ते ओह्दा कोई फायदा नेईं ऐ इ'यां पंज गवां रक्खी लेइयां उंदा दुद्ध चोई लेआ लोकें गी बेचना बेचना केह् मतलब इल्लै चाली पजंताली किल्लो पजंताली दे भाऽ जा दा दुद्ध ते लोक एह् चीज नेईं सोचदे लोक सोचदे कि दुद्ध ठीक ऐ कि साढ़ा हिन्दु घर्म ऐ कन्नै गौ माता ओहदा सानूं असेंगी बड़ा किश दिक्खना चाहिदा सुनना चाहिदा लोकें कन्नै टाइम दा उसी पानी पलाओ घाह् पाओ मेहनत करो दुद्ध बेचो इसलै फैट उप्पर जाना होऐ फैट उप्पर अस अगर दुद्ध बेचगे ओहदा सानूं बड़ा बैनीफिट ऐ लोकें अज्जकल डेयरिया पाई दियां बड़ा लोक बाह्र दुद्ध लेइयै जंदे साढ़े कठुए बिच्चा डिस्ट्रिक्ट कठुए बिच्चा ओऐ जम्मू दुद्ध जा दा जम्मू तक श्रीनगर तकर दुद्ध जा दा ते लोक केह् करदे बिच्च बिच्च गवां डंगर बेची ओड़दे केईं बारी इयां खोली ओड़दे ओह् केह् करदे बाह्र आह्ले पौंदे उ'नें केह् करना डंगर चुक्कने माहिन्द्रा च पान्ने बाह्र लेई जाना श्रीनगर हत्या करनी डंगरे दी अच्छा कम्म नेईं ऐ जेकर तुसें डंगर रक्खे तुस घर रक्खेओ जां थुआढ़े कोला नेईं बी चलदा तुस कुसैगी देई ओड़ो हून असेंगे असें अपने घर इक बच्छी रक्खी दी अस लाई लैओ कि अस उसी खोल्ली ओड़गे कुसै दे खेतर च बड़ी जाग ओह् कुसै दी खैतरे च बड़ी जाग ओह् शैल कम्म हैनी कुसै दे खेतरे च बड़ग इ'यां कोई गालां कड्ढग कोई फायदा नेईं अपने घर रक्खो उसी शैल पानी पलाओ डंगरे गी टैम दा पट्ठे पाओ ठीक ऐ इक दिन पाइयै इक बच्छी रक्खो इक दिन पाइयै उ'नेंगी ते बच्छी ने दुद्ध देना होर उस दुद्धै दे सिरे उप्पर थुआढ़ा पूरा परिवार दुद्ध पीग पूरा परिवार दुद्ध पीग ते उ'नें उत्थू पूरा बेनीफिट ऐ उस चीज दा सानूं उस चीज दा इन्ना बेनीफिट ऐ ठीक ऐ स्हेई होंदा हा असें इक गै रक्खी दी होंदी ओह् अस इक गवा दे सिरे उप्पर चार टब्बर पूरा दुद्ध पी सकदे ठीक ऐ दुद्ध पियै दे मगर आखना एह् ऐ कि जिस उस डंगरै ने चार परिवार उस दुद्धै दे सिरे उप्पर पली गे उस मेहीं दे सिरै उप्पर पली गे क्या उसी असें बाद च जियां कि सानू मतलब होएआ इन्ने तक ठीक ऐ ते मतलब आखने दा एह् ऐ कि जिस चीज कोल जिस गी इस्तमाल करो उसी सुट्टो नेईं इस्तामल करियै मतलब आखने दा एह् ऐ कि उसी घर रक्खो ठीक ऐ सकाई दिंदी दुद्ध उसी खोलो नेईं ओह्दे कन्नै सानू नकसान होऐ बाह्र खोली ओड़गे खोली ओड़गे ओह् श्रीनगर चली जाना श्रीनगर जाह्ग ते ओह्दा सानूं उलटा सानूं पाप लग्गना मतलब कि ऐसा कम्म करो जेह्दे कन्नै सानूं पाप नेईं लग्गै साढ़ा स्हेई जेह्ड़ा कम्म ठीक रवै ठीक ऐ तां गै आखने दा मतलब एह् ऐ कि गल्त कम्म नेईं करो साढ़े हिंदु धर्मे च एह् करना गल्त होवा दा कुसै ने दिक्खे दा बी नेईं होना लोक डंगर छड्डी ओड़दे छड्ढने कन्नै एह् ऐ कि आखने दा एह् ऐ कि छड्ढगे ओह्दा सानूं नकसान नुक्सान दा केह् मतलब कि उल्टा हिंदु धर्म ऐ ते डंगर छड्डो नेईं उसी पट्ठे पाओ घर दुद्ध चवो ओहदा स्हेई इस्तामल करो ठीक ऐ स्हेई गै चीज ऐ जेह्ड़ी स्हेई इस्तामाल करगे ते स्हेई गै चीज ऐ ठीक ऐ बाकी बड़ा किश होआ दा अज्जकल डंगर रक्खने कन्नै पट्ठे पाओ दुद्ध पिओ पूरा पिंड दुद्ध पी ओड़दा इक डंगर दे सिरै उप्पर इक मेहीं दे सिरे उप्पर इक काऊ दे सिरै उप्पर ठीक ऐ इक गौ रक्खी दी होऐ इक गौ दे सिरै उप्पर पूरा परिवार इक रुट्टी खाई सकदा ठीक ऐ कैंह् कि जे अस उसी पट्ठे पागे पट्ठे पागे पट्ठे पाने दे बाद च अस जे दुद्ध चोगे ओह्दा सानूं डबल बैनीफिट ऐ डबल बैनीफिट ऐ डबल बेनीफिट एह् ऐ कि पैह्ली गल्ल कि बेचगे सानूं पैहे लब्भने घर पीगे साढ़े च ताकत आनी ठीक ऐ बाह्र सुट्टगे ओह् असान ऐ बाह्र सुट्टने दे उलटा डंगरे दी पशु कोई बी जानवर उल्टा सानूं नुक्सान ऐ ऐसा कम्म नेईं करो जेह्दे कन्नै नकसान होऐ रज्जियै कम्म करो शैल कम्म करो जेह्दे कन्नै सानूं शैल बेनीफिट ऐ खेतर जाओ पट्ठे लेई आओ बड्ढो सुट्टो करो कम्म जेह्दे कन्नै सानू ठीक रोऐ लाई लैओ कि घर रक्खी दी मेहीं गौ रक्खी दी उसी पट्ठे पाओ टैमे दे दुद्ध पिओ सब किश करो इक बच्छी होंदी ही ठीक ऐ इक गौ होंदी गौ दे सिरे उप्पर इक बच्छी होंदी बच्छी दे सिरै उप्पर उस बच्छी गी जिसलै अस चबरीऽ होंदी कुसै दी ते ओह् अस बच्छी गी लान्ने ठीक ऐ ओह्दा बी सानूं बेनीफिट ऐ जो उस बच्छी गी अस ओह्दे उप्पर लान्ने फिर ओह् बच्छी चुक्कियै अस दिन्ने कुसै गी जेह्ड़ा आए दा होंदा कोई पंत पंते गी दिन्ने ठीक ऐ उस बच्छी दा लाई लैओ कि जिस बंदे ने पाल्ली दी होग इक जेल्लै कोई इ'यां पूरा होई जंदा ओह्दी चबरीऽ उप्पर लगदी बच्छी ते ओह् बच्छी उसी देई ओड़दे भई जा एह् बच्छी तू लेई जा में ठीक ऐ केईं बार लोक एह् बच्छी दिंदे चबरीऽ उप्पर अपने लागै रक्खी लैंदे साढ़ा हिन्दू धर्म ऐ अपने लाग्गै लिखे दा ऐ कि अपने लाग्गै रक्खना उसी इ'यां करो कि कुतै तुस देई ओड़ो ठीक ऐ देने कन्नै इ'यै कि देने कन्नै सानूं फायदा गै फायदा ऐ देने कन्नै सानूं फायदा गै फायदा ऐ कि देगे अग्गें पंत लेग पंत लेग ओह्दा सानू एहसास ते होग कि कल बच्छी दित्ती असें इक चबरीऽ कन्नै लग्गी गेई चबरीऽ कन्नै लग्गने दा एह् मतलब ऐ कि थुआनू बी थोह्ड़ा ठीक रौह्ना कि अस देई ओड़ी लोक साढ़े पिंडै बिच्च केह् करदे कि केईं बारी रखदे बच्छियां ते ओह् लाई ओड़दे लाने दे मतलब कि फ्ही लोक केह् करदे अपने घर गै रक्खी लैंदे अपने घर नेईं रक्खनी तुस देई ओड़ो ठीक ऐ देई ओड़ो अगला बंदा अगर रक्खग ओह्दी रखवाली करग ठीक ऐ उसी घाह् पाग टैमे दे हून इक डंगर ऐ जे तुस उसी टैमे दे घाह् नेईं पागे उसी टैमे दा तुस घाह नेईं पागे ओहदा कोई फायदा नेईं ओहदा कोई फायदा नेईं आक्खने दा मतलब इ'यै ऐ की जे डंगर रक्खो घाह् पाओ पानी पलाओ बड़ा सोहना ऐ कि घरा बिच्च कोई बी बड़े इक गवा दा दुद्ध ऐ हून अस गवा दा दुद्ध चोन्ने अस दलस्सी पान्ने कुदै देवी देवते दे चाढ़ने ऐतबार कुदै बाबे दा श्नान देने होऐ अस दुद्ध रक्खी लैन्ने फिर अस उसी कुतै बी इ'यां कुतै बी इ'यां बाबे दे जन्ने आं उसी पान ते केईं कन्नै जेह्ड़े घर होंदे ओह् आखदे जी गवा दा दुद्ध सानूं चाहिदा काऊ दा काऊ दा दुद्ध अस देई ओड़ने अस आखने लैओ पवित्तर दुद्ध होंदा जे ओहदे च कोई दलस्सी पाई कोई जागत अगर ते ओह् बड़ा सोह्ना साढ़े आस्तै ठीक ऐ इस्सै कारण तां में आखना कि गवा दा दो टैम पानी पलाओ पानी पलाने कन्नै दो टैम घाह् पाओ ओह्दी ज्यादा इ'यां गल्त नेईं होनी चाहिदी कि भुक्खे रक्खो भुक्खो रक्खने कन्नै एह् भुक्खे नेईं रक्खना उसी भुक्खी रौहग सानूं उल्टे लग्गग ठीक ऐ साढ़ा उल्टा पाप चढ़ग इयै कि पाप नेईं चढ़ाओ जेह्ड़ा कम्म करना शैल करो डंगर कन्नै बेइमानी नेईं करो ठीक ऐ साढ़े हिंदू धर्मै बिच्च लोक बड़ी बेइमानी करा दे बेइमानी नेईं करो बेइमानी दे घोड़े डिग्गी जंदे मदान बिच्च आखने दा मतलब इयै कि जे इक डंगर रक्खो ओह्दी सेवा करो उसी पट्ठे पाओ उसी पानी पलैओ शैल टैमे उप्पर उसी सेवा करो फ्ही ओहदे कन्नै सानूं साढ़े हिन्दू समाज बिच्च जेह्दे कन्नै साढ़े हिन्दू बिच्च बड़े लोक गुज्जर लोक मेइयां लेई लैंदे मेंइयां किन्ना किन्ना दुद्ध बेचा दे उस गुज्जर लोक किन्नी फैसलिटी घर बनाई लै गड्ढियां खरीदी लेइयां सब किश करी लेआ दिक्खी लैओ सब कुछ करी लेआ उ'नें ओह्दा ओह्दा बे बेमतलब इ'यां ओह् नेईं कड्डो जियां शैल कम्म करो जेह्दे कन्नै शैल लगदा कि ठीक ऐ पानी पलैओ घाह पाओ सब किश करो दुद्ध इक ऐसी चीज ऐ एह् साढ़े बाबे देवी देवते गी चढ़दा ठीक ऐ उ'नेंगी दलस्सी पाओ ऐतबार दुद्ध लैओ बाबे चढ़ाओ साढ़े लोक इक हिन्दू धर्मै बिच्च ज्यादा कोला ज्यादा केह् करदे दुद्ध ले लेंदे हिन्दू धर्में च दुद्ध लेंदे कोई देवी देवते दे चढ़ांदे ओह्दा सानूं बड़ा बैनीफिट ऐ देवी देवते दे श्नान पांदे ऐतबार दुद्धा दी खीर बनांदे होर दुद्ध बिच्च लोक बेचदे ठीक ऐ बेचने कन्नै बी सानूं फायदा ऐ चार पैहे थ्होङन कोई दुद्ध पीग ठीक ऐ आखदे एह् ऐ कि बाह्र नेईं सुट्टो दुद्ध देहीं जो बी ऐ अपने घर रक्खो उसी तुस स्हेई तरीके कन्नै बरतो बरतने दा मतलब एह् ऐ कि कोई बी कोई मंगदा दुद्ध कोई इ'यां साढ़े जियां अस गवां गौ रक्खी दी घर कि साढ़े घर कोई आंढ गुआंढी आई जंदा ओह् सानूं आखदा कि तुस इ'यां करो कि ज्यादा कोला ज्यादा सानूं दुद्ध देओ थोह्ड़ा जेहा असें दलस्सी पानी ऐ साढ़े मुड़े ने मंदर जाना कुतै बी जाना श्नान करग बड़ा बैनीफिट ऐ उस चीज दा एह् बैनीफिट ऐ कि साढ़े हिन्दू समाज दे बिच्च दुद्ध इक ऐसी चीज ऐ काऊ होई गेआ मेहीं होई गेई मंझ होई गेई बच्छी होई गेई लोक केह् करदे मतलब लैंदे दुद्ध चोंदे जिसलै बच्छा केईं लोक केह् करदे गौ सूंदी ठीक ऐ उसी टैमे दा दुद्ध नेईं पलाना बच्छी गी बच्छी सुक्की जंदी बाद च ओह् ठेडे लैंदी बाद च ओह्दा बचारी माड़ी होई जंदी बाद च लोक केह् करदे उसी ठंडुएं दे दिने च बैह्की जंदा डंगर बैह्कने दा एह् मतलब ऐ कि आखने दा कि ओह्दी सेवा करो उसी जिन्ना कोला जिन्ना होंदा उसी जे तुसें दुद्ध पीता ऐ जे नुआढ़ा तुसें नुआढ़ा बैनीफिट लेदा तुस बी उसी बैनीफिट देओ आखने दा मतलब एह् ऐ किजे ओह् बैह्की जंदी बैह्कना ओह्दा बैह्कना एह् नेईं ऐ ओह्दे कोला कोई अच्छा डाक्टर सद्धो उसी स्हेई माय़ने टीके लुआओ ठीक ऐ साढ़े घर गै इक गौ बैठी गेई काऊ ते उसी असें टीके लुआए ते अस चुक्कदे रेह् डेली दो चार मुड़े सद्दने चकाना ओह् बड़ा सोह्ना होएआ बड़ा सोह्ना होएआ कि गै उट्ठी पेई गौ उट्ठी पेई गौ उट्ठी पेई ओह्दा केह् कि सानूं श्राप मतलब कि बद दुआ नेईं थ्होंदियां ठीक ऐ केईं लोक केह् करदे दुद्ध पी लैंदे बच्छा ठेडें उप्पर आई जंदा बच्छे गी चुक्कना नेईं कोई ओह्दी देखभाल कक्ख नेईं करनी ठीक ऐ ओह्दे बाद च उलटा सानूं पाप ऐ उस चीज दा उलटा सानूं पाप ऐ इ'यां करो कि जेहदा सानूं पाप नेईं थ्होऐ बड़ा सोह्ना होई जंदा हिन्दू समाज दे बिच्च बड़े बड़े लोकें डंगर रक्खे दे बड़ा बड़ा शैल घाह पा दे किश करा दे ठीक ऐ ते कन्नै कोई इ'यां गल्त कम्म नेईं करो गल्त कम्म करने कन्नै इ'यै होग कि गल्त करगे ते डंगरे दी उल्टियां सानूं पाप मिलना पाप मिलग उस पाप दा एह् ऐ कि जे गवां गौ माता दा धर्म ऐ अ'ऊं इक्कै बार हून गल्ल एह् लास्ट च आखना चाह्न्नां कि जे गौ रक्खी दी ऐ मेहीं रक्खी दी ऐ ओहदी देखभाल करो होर ओह्दे कन्नै बेइमानी नेईं करो बेइमानी करगे उल्टा सानूं नकसान ऐ बेइमानी नेईं करनी शैल कम्म करो जेह्दे कन्नै थुआनू बैनीफिट थ्होऐ साढ़े हिन्दू समाज दे बिच्च धर्म दे बिच्च ओह् गल्ल में आखना चाह्न्नां कि उस चीज गी गल्त इस्तमाल नेईं करो गल्त इस्तमाल करगे थुआनू उल्टा पाप चढ़ना शैल कम्म करो में थुआनू इ'यै आखना चाह्न्नां कि गौ माता ऐ शैल करो घर रक्खो कुसै कोला खेतरे बिच्च नेईं खोलो ठीक ऐ अपने घर रक्खो घाह पाओ जो मर्जी करो शैल कम्म करो जेह्दे कन्नै थुआनू शैल इज्जत थ्होग ठीक ऐ कोई ऐसा गल्त कम्म नेईं करना पवै जेह्दे कन्नै थुआनू बैनीफिट गल्त होई जा ठीक ऐ दुद्ध पियो खाओ पियो ऐश करो कोई ओह् नेईं होऐ ठीक ऐ गल इयां कि स्हेई रक्खो इ'यां डंगर देखभाल करो नुआढ़ा ओह्दा बी कोई बी बैनीफिट थ्होई सकदा आखने दा मतलब एह् ऐ कि गल्त नेईं करो गल्त करगे डंगर खोलगे कोई चुक्कियै लेई जाग ओह्दा गल्त इस्तमाल करग जां कोई ओह् बी करग आखने दा मतलब एह् ऐ कि स्हेई करो स्हेई करने कन्नै इ'यै कि स्हेई गै थ्होग जे दुद्ध पीगे ते जीगे जे नेईं पीगे ते मरी जागे इ'यै गल्त नेईं करो में थुआनू इ'यो लास्ट गल्ल आखना चाह्न्नां कि स्हेई कम्म करो स्हेई कम्म करगे सानूं स्हेई गै मिलना जे दुद्ध पीगे जीगे नेईं जीगे ते मरी जागे आखने दा मतलब इ'यै कि गौ माता कन्नै दुद्ध पियो बेचो घाह् बड्डो दो टैम पानी पलाओ घाह् कुछ बी करो शैल कम्म करो जेह्दे कन्नै कोई गल्त नेईं आक्खै ते में थुआनू लास्ट गल्ल इयो आखना चाह्न्नां कि हिंदू समाज दे बिच्च धर्म दा स्हेई इस्तामल करो ठीक ऐ जै श्रीराम नमस्कार जै श्रीराम गौ माता हिन्दू धर्म ऐ साढ़ा गल्त नेईं करो स्हेई कम्म करो जेह्दे कन्नै त्रीआ बंदा ठीक ऐ लास्ट गल्ल में फाइनल आखना चाहन्नां स्हेई गै करो गल्त नेईं ठीक ऐ बाए